हा मूंखे ॿिनि व्हीलनि ते हलंदड़ बाइक ते ॾाढो शौंकु आहे कि मां परे परे ताईं घुमां इंडिया में इंडिया में जाम ई कोई अहिड़ियूं पसंदा जॻहियूं आहिनि जिते मां वञणु चाहींदुमि उहे पंहिंजे ॿिनि फीथन जी गाॾीअ में आहे जीअं त उत्तराखंड में केदारनाथ जी जीअं त रामेश्वरम असांजो नैनीताल बरेली हिननि जॻहियुनि ते मां पंहिंजी ॿिनि फीथनि जी गाॾीअ में घुमण चाहींदुमि ऐं मुंहिंजो सुपिनो आहे कि मां हिते इंडिया में ट्रिप कयां रोड ट्रिप जंहिं में मां पंहिंजी गाॾीअ जो ऐं पंहिंजे माहौल जो लुतफ़ु वठी सघां ऐं इहो मां चाहींदुमि कि मां सुपिनो स साकारु थिए